जेब्ला आं बिफां गायगोन जोङो हासार गोनां हा जोङो बाहायनो गोनां आरो बिफांफोरनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय समाव जोङो रासायनारिक हासार बाहायालासिनो जोङो गोबोर हासार बाहायनानै जोङो बिफांखौ गायनाया मोजां बिफां गायनाय समाव जोङो बबे जायगायाव बा बबे हायाव जों बिफांखौ गायगोन बेखौ गिबियाव जोङो थिग खालामना लानो नांगौ आरो बबे हायाव मा बिफांखौ गायोब्ला बे बिफाङा गावनि नांगौ जेखिनि हासारफोर बेखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो नोजोर बोनो नांगोन जुदि जोङो बाला हा जायगायाव जुदि गुबुन दंफांफोरखौ जोङो गायोब्ला बेहाय बेबायदि बिफाङा थावरिनानै थानो हाया ओंखायनो जोङो गिबियाव बिफां गायनायनि सिगां जों बबे हायाव गायोबा जोङो बिफाङा थांगोन बा बबे हायाव जोङो बबे हायाव बिफां गायनायनि सिगां जों माबायदि हाखौ बानायनांगोन बेखौ जोङो साफ्रोमबो बिफां गायगिरिफ्रा जों बिखौ मिथिनाया गोनां आरो बिफां गायनाय लोगोसे जों हाया जुदि हासार गोनां जुदि नङाब्ला बेहाय जोङो हासार होनायनि जोङो सुबिदा लानांगोन आरो जाय हासारफ्रा जोंनि बिफां गायनायाव बा बिफांनि थाखाय बे हेफाजाब होगोन दा बेफोरबायदि हासार होननाय लोगो लोगो जों गुबै जोङो रासायनारिक हासार बाहायनायनि अनगायै जोङो जोंनि जिखिनि जिबआरि हासार बेखौ जोङो बाहायनाया जोबोर गोनां मानोना जिबआरि हासारनिफ्राय फांसे बिफाङा जोङो जुदि गावनि नांगौखिनिखौ जोंङो हासारखौ बुथुमना लानाया बिनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे बिफांफोरखौ जोङो जुदि उनाव बाहायोब्ला जोंनि बे रासायनारिक हासार बाहायनिख्रुइ जिबआरि हासार बाहायनाय बेफोरखौ बाहायोब्ला जों बांसिन मुलामफा गोनां होननानै सानो रासायनिक हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोङो जुदि रासायनिक हासारखौ जुदि मोजाङै गियान गैयाब्ला बांद्राय रासायनिक हासार बाहायनायनि उनाव फांसे बिफां गायनाया थैलांनोबो हागौ बेनिखायनो जोङो जोङो जों जाय हासार बाहायगोन बेयो जिबआरि हासार जानाया जोबोद गोनां आं बेखौ सानो